सनां ते जि'यां असें घर बिच जेह्ड़ा कि माल बच्छा बी रक्खे दा मंझां बी रक्खी दियां गवां बी रक्खी दियां उंदे अग्गें निक्के कट्टू बच्छू बी हैन जेह्ड़ी इक मंझ ऐ इक गौ ऐ रक्खे दी असें ओ दुध्द बी दिन्दी ऐ ते मंझ बी पैह्ले दो त्रै बारी सुई दी पर हून जेह्ड़ा कि ओ दुद्ध नेईं दिंदी ऐ दुद्धै आस्तै गै अस बड़ा पैह्ले सवेरे उट्ठियै दुद्ध चोऽ उ'नें ई घाऽ पाने पौंदा पानी प्लाने पौंदा गदावा करो उनें गी खोह्लो धुप्पा करो छावां करो अंदर ब'न्नो बाह्र ब'न्नो जेह्ड़ा कि बड़ा कम्म होई जंदा उं'दा ते जेह्ड़ा कि दुद्ध कन्नै गै दिक्खो तुस अस किन्नियां चीजां बनान्ने होन्ने आं खोआ पनीर कि लस्सी देही दुद्ध जि'यां अस खीर बनाई सकने बड़ा किश जेह्ड़ियां बड़ियां चीजां होन्दियां जेह्ड़ियां कि देही कन्नै दुद्ध कन्नै जेह्ड़ियां बनदियां और अस घरै दे दुद्धै असें बड़ा गै सुआद लगदा जि'यां अस मुल्लै दा केई बारी दुध्द केईं बारी घर नेई बी होंदा और इन्ना गै दुद्ध असें गी जेह्ड़ा कुसै दे घरै दा लैओ ओह्दी बरगत बी नेईं होंदी दो किल्लो लैओ ते असें इ'यां लगदा के जि'यां किल्लो बी नेईं लैते दा ऐ और घर दा दुद्ध जेह्ड़ा कि किल्लो दो बी किल्लो होऐ ओह्दी बड़ी बरकत होंदी बड़ा गै शैल जि'यां मंझ दे दुद्ध दा ते गौऽ दे दुद्ध दा मंझ दा दुद्ध बड़ा घना होंदा उ'दे इक गलासू बी कन्नै तुस चाही बिच पाओ दस्स कप बिच पाओ इक गलास ते ओह् जेह्ड़ी चाऽ गै बड़ी गै शैल बनदी ऐ ते जि'यां कि अस खेती बाड़ी दा कम्म बी अस करने होन्ने फसल बी असें लाए दी होंदी मक्कां बी लाए दियां होंदियां कनक बी लाए दी होंदी बाजरा होई गेआ चरी होई जि'यां आखना ते बड़ी असान गल्ल ऐ कि हां खेती बाड़ी दा कम्म बड़ा जेह्ड़ा कि असान असान होंदा पर जिल्लै करो ना करियै गै पता कि कि'यां खेती बाड़ी इ'यां खेती गै बाड़ी गै जेह्ड़ी के दो त्रै बारी पैह्लें बाह्ने पौंदी ऐ ओ बाहियै फ्ही फसल रड़दी ऐ ते ओह्दे दिक्खो तुस अजकल कि मंगाही गै किन्नी ऐ बाह्ने राह्ने च गै किन्ना गै फ्ही तुस बीऽ मुल्लैं लेइयै राहो फ्ही ओह्दी मेह्नत करो इक ते जेह्ड़े साढ़े बांदर न जेह्ड़े उऐ निं छोड़दे फसल कि ओह्दी बड़ी राक्खी दा चक्कर पौंदा जि'यां मक्कां लगदियां मक्कां गै लेई जंदे ओ चुक्कियै असें ई पता बी नेईं लग्गन दिंदे केईं बारी इक इक होंदा बांदर जेह्ड़ा ओह् ते भलेआं गै बिच गै बड़ेआ रौंह्दा खंदा गै रौंह्दा बड़ी मुश्कल कन्नै फसल जेह्ड़ा कि अस दो म्हीने ते भलेआं गै बड़ा मुश्कल जेह्ड़ा मक्की दा फसल लैन्ने न अस ओह् दो म्हीने जेह्ड़ा कि अस बाड़ी बिच गै इक ना इक बंदे नै उत्थै गै रोह्ना पौंदा फ्ही ते कनक फ्ही थोह्ड़ी एह् होंदा कि निक्की होंदी ते सामनै पेदे होन ते दूरा बी तक्क पाओ ते तामीं पता चली जंदा कि हां बिच किश डंगर बच्छा जां कोई कोई जानबर कोई नुस्कान ते नेईं करै दा कनका दा बी बड़ा नुस्कान करदे जेह्ड़े सूर होंदे निं जंगल बिच एह् बड़ा आइयै बर्बादी करदे साढ़े अनाज दी और फसल बड़ी मुश्कल गै राह्ना बनाना जेह्ड़ा कि फसल फसल दा बड़ी मुश्कल होई दा ते और इयां ते असें घर खाने जोगड़ियां मक्कां बी होई जंदियां कनक बी होई जंदी ऐ और जेह्ड़ा डंगरें चारा चुरा राहे दा होंदा ओह् बी होई जंदा शटाह्ल्ला बी राहे दा होंदा ओह् बी होई जंदा सब्जी बी थोह्ड़ी बोह्ती भिंडियां होई गेइयां घीया होई गेआ करेले होई गे बीन बी लाई दी होंदी थोह्ड़े बहुते अदरक हल्दी होई जि'यां आलू होई गे गंढे होई गे सब्जियां बी थोह्ड़ी थोह्ड़ियां असें घरे दी जेह्ड़ी खेती बाड़ी दा कम्म जेह्ड़ा अस जरूर गै थोह्ड़ा बौह्ता करने आं ते मिकी खेती बाड़ी कन्नै बड़ा गै मतलब शैल लगदा कम्म करना जि'यां घाऽ बड्ढना होई गेआ ते घाऽ बड्ढना मिगी बड़ी खुश रौह्न्नी घाऽ बड्ढने गी ते और बड्ढना बी केह् डंगर जेह् रक्खे दे होन ते उनें पाना बी ते पौंदा ऐ किश जि'यां इन्सान गै न ओह् बी इन्सान आह्ले लेखा गै न जि'यां इन्सान नै किन्ना किश तिन्न टाइम रुट्टी खानी पानी पीना जां किश करना किश किश खाने दा मन करदा और डंगर बी ते साढ़े आह्ले लेखा गै न उ'नें बी मतलब कि कदें घाऽ पाओ कदें उ'नें भोऽ गदावा पाना चाहिदा कदें चरा पाने इक चीज कन्नै ते उ'नें बी निं मन करदा कि रोज अस उ'ऐ खाह्चै बड़ा किश कि मतलब कि पशुएं बी चाहिदा और इन्सान नै बी बड़ा किश और असें जेह्ड़ी घर दी फसल जेह्ड़ी होंदी ऐ ओह् असें गी अपने खाने जुगड़ी मक्कां बी होई जंदियां कनक बी होई जंदी बिच जो मटर मुटर बी लाओ फसल ते बत्हेरियां होंदियां न पर मौसम बी केईं बारी कि खराब होई जंदा हून जि'यां पिच्छें कनक होई ते ते कनक दी साढ़ी बड़ी बर्बादी होई सारी सड़ी गेई फसल जेह्ड़ी कि रेही गै नेई बरखां इन्नियां पेइयां बड़ी बर्बादी कीती फसल दी अंगूर होई गे फसलें गी नां गड़न ना किश बड़ी मुश्कलें स्काई स्काइयै इक दिन बरखा पौऐ राती पौऐ ते सवेरै निम्बल होऐ ते दपैह्री परती बरखा आई जंदी ते ओह्दे कारण जेह्ड़ी अस फसल गी जेह्ड़ा कि बड़ी मुश्कल कन्नै अंदर पजाया इस बारी असें जेह्ड़ी एह् कनक दी फसल होइयै